औ औ माबामोन बेरायनायालाय बेरायदोंमोन बांद्राय बेरायनो मोनाखै आरो नुजोबाखै दासो औ गोदो औ थ' गैयामोन गोदोथ' गैयामोन औ औ औ नंगौ

ओ औ औ औ औ दाथ' मोनला नंगौहाय आजां गाजां दाम जाथारबाय दाना जेरावबो आरो जोंफोर बायदियाथ' बेफोरबायदि न'फोरखौनो देखायनोनो हाला मालाय क'क्राझार टाउन आ देन्जार माबा जाथारबाय देभल'प जाथारबाय मालाय बिल्दिं गोजा बिरात मोजां मोजां न' लुबाय जोंफोरा आन्दायबावगोनसो

ए औ औ जोंहा मिन्थियानालाय जामबा जामबि नालाय औ

गैयामोनथ' आरो

औ औ औ

दाब दाब जायगानि खारबोजोबबाय बिल्दिं फोरा मालाय मोजां मोजां लुबाय दा साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबायना गैयामोन औ दा बिरात मोजां जाबाय

ओरै बागानसालि साइड औ क'क्राझारावसो जाजोब्बाय थांबायानो होन्दो दाथ' औ जाबाय जाजोब्बाय

गुवाहाटी यावथ' गिथावथावसो जोंफोर बायदिया गिथावथावसो थांबाबो बारनोनो गियो लामाखौनो आरो तारमाने दा क'क्राझारावबो बिदिनो जाहांबाय एखेयानो जाबाय फ्राय

औ जाबाय औ दोन्थ'नोसै नामा जानायखौनो लादो दे दे